دس کال از ناؤ بینگ رکارڈیڈ السّلام علیکم میں اپنی بیٹی میں اپنی بیٹی کی شادی کی ویڈیو کوریج کےلیے آیا ہوں آپ مجھے اپنی خدمات اور پیکج کے بارے میں بتا سکتے ہیں میں ایک دِن کی کوریج چاہتا ہوں صُبح سے لے کے رات تک مجھے پریمیم پیکج اچھا لگ رہا ہے کتنا چارج ہوگا یہ بہت معقول لگ رہا ہے کیا آپ کا کام نمونہ دے سکتا ہے میں قدرتی اور واضح لمحات کی تازہ جگہوں جیسے کہ دلہن کی انٹری یا پھر مہمانوں کی خصوصی ٹھیک ہیں میں پریمیم پیکج کرتا ہوں یہ انتخاب کریں شادی کے دِن آپ کتنے گھنٹے تک گولی مارے گے میں آپ کو پیشگی ادائیگی دے دوں گا ہمارے راستے کی تفصیلات کا تبادلہ کر لیتے ہیں اوکے اوکے تھینک یو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا دوں گا اوکے اللہ حافظ